जी वह होटल तो खुली हुई है खाने पीने वाला सामान है सभी वह सभी

हाँ है हाँ वह भी है बनाते हैं दो ढाई सौ के हैं

जी रखते हैं साफ़ सफ़ाई जी मेरे बीस पच्चीस इस्टाफ़ भी रहते हैं बहुत सारे आइटम हैं जैसे कि हाँ बता सकते क्यों नहीं लिट्टी सुबह के लिए नाश्ते के लिए ब्रेड पकौड़ा है चाय है चाना छोला है लिट्टी है समोसे हैं पुरी भी है कचोरी बड़ी का भी टइम आ रहा है तो वह सब भी रखते हैं नाश्ता में जो हम लोगों को कुछ जिस कस्टम्बर को जो खाना रहता है खाने में दाल चावल सब्ज़ी सलाद भुजिया पापड़ तिलौरी मटन चिकेन मछली अंडा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हमें अलग अलग है रोम उसमें अलग अलग बैठ कर मांसाहारी शाकाहारी को फ़ील ना करेंगे और शाकाहारी मांसाहारी को अलग अलग व्यवस्था है जी अच्छा है हाँ बैठने की भी कुर्सी टेबल लगे हुए हैं सब अलग अलग रूम सा है

हाँ भेजते हैं ऑडर ले लिए हाँ ले लेते हैं जी हाँ मेरा इस्टाफ भी है इतने सारे आइटम तब इस्टाफ रखना ही पड़ता है ना हाँ सभी में सुबह उठते ही पोछा वोछा सभी साफ़ सफ़ाई सुबह से ले कर

मटन चिकेन मछली अंडा शाकाहारी में भी दाल चावल सब्ज़ी रोटी भुजिया पापड़ तिलौरी पुरी कचौरी रोटी साठ सत्तर प्लेट हैं ठीक है ठीक है ठीक